हाँ मैं हमेशा वॉटरकलर चार्ट पर ही पेंटिंग बनाता हूँ और उस पर पेंटिंग बनाते समय मुझे इतना अच्छा फील होता है क्योंकि पेंटिंग उस पर एक अलग ही रूप लेती है वॉटरकलर पेपर है उसका इतना स्मूथ कलर है उसमे पेंसिल थोड़ी सी भी टच करें तो अच्छा कलर देती है और उस पर कलर डालते हैं और उसमें रंग भरते हैं तो वो भी अच्छा रंग आते है इधर उधर फैलते नहीं तो अच्छा वॉटरकलर अच्छी पेंटिंग बनती है मैं हमेशा मेरी सामग्री में वॉटरकलर चार्ट को भी अपना असली पेंट बनाता हूँ पेपर बनाता हूँ फिर उसके बाद मैं कलम से बनाऊँ चाहे पेंसिल से बनाऊँ अच्छी पेंटिंग बनती है उसके ऊपर